ओ आथिखालावथ' जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ गोदोथ' माबासोमोननालाय बरपेटासोमोन ओमफ्राय दा बोरै बोरै बाक्सा गोदोथ' कामरुपबो लिरोमोन कामरुप जिल्ला बरपेटा जिल्ला ओमफ्राय दा बोरै बाक्सा जालां लायबाय जोंनिया दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आथिखालावथ' बहुद सोलायबोनाय जाहैबाय एबा बाक्साया दफे दफे ओरैनो जिल्ला महरैबो जाबोबाय एबा आजिखालि बाक्सायावनो जोंनाव सोनाब बाक्सा सानजा बाक्सा गेजेर बाक्सा मोनथाम जालांबाय आरो डिस्ट्रिक्टआ बिनिखायनो जों दा जिल्ला बायदि बायदि सोलायनाया दा नुबोबाय नुबोबायबो दं ओमफ्राय जों दा बे माबायावनो बाक्सा जिल्ला जेरैबायदि नुबोदों बाक्सालथ' नङा जोङो जोंनिफ्रायनो क'क्राझार चिरां बाक्सा जाफैबाय बेनिफ्राय ओरै थांलायबाय सनितपुर उदालगुरि बिदिनो जिल्लाफ्रा सोलायबाय थादों आरो सोलायनायालाय बेखिनियानो बे बाक्सा जिल्ला दा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जायगा जायगायावनो डेभेलपबो जाबोबाय डेभेलप जाबोनायालाय बबेबा गोदान गोदान मेडिकेलबो खाबाय गोदान गोदान कलेज गायसनबाय जोंथ' गोदो बिदि नुबोआखैमोननालाय दा कलेजआबो जोंनिया गोदो खाथियाव गैयामोन बागमारा बजालि कलेजसो दंमोन दा जोंनियाव खाथियावनो जाजोबबाय आरो मथा मथि मथा मथि दा जालायावबो जाबाय किसान कलेज आरो सिमला के सि कलेज डिग्रि कलेज ओरै जाजोबबाय बागमारा जाबाय जोंनि बाक्सायावनो बहुद नुबोबाय आरो खाथियावनो जायगायावनो नुबाय बेनिखायनो जों दा बाक्सा जिल्ला बाक्सायावथ' अनेख जायगा दं दंनायालाय बाब सानखनो हाया जोंथ' दा थाबायब्लाबो जों नुजोबाखैनो बे बाक्सा जिल्लानि खामानिफोरखौ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बाक्सा नै जों सानजानिफ्रायनो बहुद गोजाननिफ्रायनो जाबोयो बाक्सा जिल्लाया तामुलपुर तामुलपुर मागोजुलि ओरैजा फैयै फैयै मुसलपुर मुसलपुरनिफ्राय मथा मथि सिमला सिमलानिफ्राय थांबाय जोंना सालबारि साब डिभिजन बाक्सा जिल्लायावनो मुसलपुर थाबाय डि सि अफिस बाक्सा जिल्लायाव अनेख दं आरो बिदिनो डिस्ट्रिक्टआबो बिराद गुवार जोंनि बाक्साया बे बाक्सा जिल्लायावनो जों नुजोबनाय जाहैबाय आरो गोदान गोदान दा बाक्सा जिल्ला होमब्लाथाय जोंलाय जिल्ला हिसाबै जों बेखिनिखौनो सानबाय बाक्सा बेखिनिखौनो आं दा बाक्सा जिल्ला हिसाबै बुंबाय